ہیلو وعلیکم السلام بولیے ہاں ہاں بولیے کیا بول رہے ہیں آپ ہاں ہاں ہاں بیٹا تیار ہوگئے آپ کے بچے کا یونیفام ہاں ہاں ہاں دیکھو میں آپ کا آڈر نمبر ہے نا آپ کو سینڈ کر رہی ہوں ہے نا آپ آنے کے بعد یہ نمبر ہاں ہاں ہاں میں آپ کو میرا ایڈرس سینڈ کر دے رہی ہوں نمبر بھی دے دے رہی ہوں تم آ کر جب یہاں پر آئیں گے نا تو وہ نمبر پر کال کرنا میں آپ کو پک اپ کر لوں گی صبح نو بجے سے شام میں دس دس بجے تک یعنی رات میں کھلا رہتا ہے وہ ہاں ہاں اوکے کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی ٹائم آ سکتے ہیں ارے نہیں نہیں ارے ارے کوئی بات نہیں آپ کے میں بچے کا یونیفام سل گیا مجھ کو سن کے خوشی ہوئی میں آپ کا کام کیا آپ کا بچہ پہنے اس کو صحیح آ جائے یہ بہت اچھا لگا مجھ کو سن کے آپ لینے آؤ آ کر مجھ کو کال کرو آپ کو ابھی شکریہ بائے بائے